यारहीं जुलाई उणिवीह सौ सठि पंद्राहं जून उणिवीह सौ अठासीं टीह जुलाई उणिवीह सौ ॿाहठि एककवी मई उणिवीह सौ चौरासीं चोवी नवेम्बर ॿ हज़ार सोरहं